हॅलो गोंयचे फामाद आ आर्क्यॉलॉजिस्ट उलयतात एक्चुयली न्ही म्हाका आर्क्यॉलॉजिस्ट एक हायर करपाक जाय आशिल्लो तो थोड्यो केव्ज आसा गोंयान तांचें इम्पॉटन्स हें सोदून काडपाक आनी गोंयचे डिफरण आट फॉम्स आसा न्ही सो ताच्या बद्दल कळून घेवपाक सो तुमी अवेलेबल आसा आम ज्या प्रमाणे म्हाका तितली चड ह्या गजालीन नॉलेज ना बट हरवळ्या एक कसली तरी केव आसा सो ताज्या बद्दल कळून घेवपाक मागीर तांबडी सुर्लाय एक वॉटफॉला कडेन कसली तरी केव आसा सो ती एक म्हाज्या तकलेन आसा आनी आनी तुमकां अशे किने जागे खबर आसा ओके ओके

ओके ओके हा ओके हे आसा न्ही आनी ह्या हाका आमी एक सुमार एक चार पांच दीस अशे त दवरुयां माय आमी एक एक दिसा एक एक जाग्यार वचूंक शकता अशे आनी गोंयचे जे आट फॉम्स आसा पळय जशे की ते फोक डान्स तो धनगर डान्स मात्शे तरे तरेचे आ पळय ते तुमकां खबर आसा बाय चान्स अशे खंय नाल्या पोंग मेळटा नाल्या अशे आमकां आस्पाव घेवंक मेळटलो तांचो ओके ओके त तेंय आमी करूं शकता न्ही जाल्या आमी मागीर फुडल्या विकान अर्दो वेळ अर्दो दिसा हें करूंक शकतात आनी मागीर आमी हे गोंयचे आट फॉम नाल्यार अशे लोकनाच पळोवंक आमी वचूंक शकता हांव मागीर सुमा सुमार आनी तुमकां तें हें बी खबर आसा देवीची म्हुणू एक जात्रा जाता थंय एक लोकनाच करतात सो तो तुमकां तुमकां बी किनें खबर आसा देवीचें म्हळ्ळ्यार म्हाका दिसता खंय तरी जामावले त त्या वाटेन बरें ओके माय आमी फुडल्या विकान तें थारावयां तर बरें